हमको तैरने के लिए अच्छा ढंग से आता है तैरने वाले पानी में जब आदमी का हौसला बुलंद होता है तो पहली बात तो पानी में अंदर कितना भी अंदर जाओ और अंदर जाने के बाद आदमी को घबराहट सा होता है तो उसमें इत्मीनान से जो है की अपना सावधानी बरतना पड़ता है पानी में कभी भी जिस तरफ पानी का रुख है उस तरफ जो है तैरके आदमी जो है चला जाएगा पानी का रुख जिधर हो उधर तैरने के बाद अपने आप जिधर जाना चाहते हैं और उधर तैर के चले जाएंगे जैसे उल्टा जाना है अभी जिस तरफ से धारा आ रहा है और हमको इस तरफ से उधर जाना है तो हमको आराम से पौढ़ के जाना पड़ेगा क्योंकि घबड़ा के हम नहीं जा सकते उस तरफ आराम आराम से जो पौढ़ के जाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और जिस तरफ गर पानी का रुख है उस तरफ ही जाना है तो आराम से उसी तरफ से समुन्द्र में तो लहरें बहुत ऊँची ऊँची आती हैं लेकिन उसमें भी तैरने का तरीका मालूम होना चाहिए और पानी में हमने बहुत बार तैरने में माहिर है और सबसे आगे भी निकल जाते हैं तैर के इनाम भी एक दो बार रेस भी जीता है पानी में तालाब में एकबार ऐसा बीस लोग था बीस लोग में मैं पहला स्थान आया था पौढ़ने के बाद कभी भी हम घबराते नहीं है पानी से चाहे कितना भी बाढ़ आय जाए या नदी रहे भरी रहे लेकिन उसमें आराम से तैर तैर से जाने का घबराना नहीं चाहिए उसमें तैरने के बाद एक पैर धीरे धीरे पानी के अंदर कभी घबराना नहीं चाहिए जो घबराएगा नहीं ओ पास में हो जाएगा धीरे धीरे धीरे धीरे चलते चलते चलते चलते जाना है पौढ़ पौढ़ के पौढ़ पौढ़ के आराम से आगे पीछे कुछ सोचना नहीं और जो घबराता है ओ तैर नहीं पाता है जाना है तो जाना है तैर तैर के चाहे कितना भी आदमी कोई अगर डूबता हो पानी में तो उसके पास करीब उसके करीब से सटके उसको मत बचाओ वे अपनी दूरी बनाके दूर से उसका हाँथ पकड़ो या बाल पकड़ो तब तो कामयाब हो जाओगे नहीं अगर वो नजदीक से सटके हटाओगे तो वो आदमी आपके ऊपर जो है चढ़ जाएगा और आप भी उसमें डूब जाएंगे उसको बचा नहीं पाएंगे कभी भी ऐसा करना पड़ेगा